अज्ज दे जमानै च बड़ियां फेस्लिटियां आई दियां जियां कि जियां बंदा पैह्लें कि बड़ा बमार होई जंदा हा ते कुसै ई मतलब की लोग आखदे कि इसी हून भूतें न्हाड़ा कालजा खाई ओड़दा जां इंया लोग गल्लां करदे हे पराने ते अज्ज जियां कोई बंदा बमार होंदा नुहाड़े पंजाह् टेस्ट होंदे कि कदें इंया कि भई इसी इन्ना बुखार ऐ इसी एह्कड़ी मेडीसिन लग्गनी इंया तुस दिक्खो कि हार्ट दा साढ़े कोई इंया हॉस्पिटल निं हा होंदा ते लोग दिल्ली जंदे होंदे हे दिल्ली जंदे हे ते अपना हार्ट दा ईलाज कराने ई अज्ज साढ़े जम्मू च सुपर स्पेशलिस्ट हार्ट दा अस्ताल बने दा ते कैंसर दा हॉस्पिटल ऐ ते बख्शी नगर अपना कैंसर दा हॉस्पिटल पैह्लें कैंसर दा जिसी कैंसर होंदा ओह्दा लाज निं होंदा हून कैंसर दा जेह्का लाज़ जेकर पैह्ली स्टेज च पता लग्गी जा दूई स्टेज च पता लग्गी जा दूई स्टेज़ च बंदा ठीक ठाक होई जंदा फिजियोथैरेपियां आई दियां एह् लैबेट्रियां खु'ल्ली दियां ब्लड बैंक आये दे किन्ना किन्ना किश ऐ अज्जकल बड़ी जादा सुबिधा दित्ती दियां गौरमेंट नै पैह्लें केह् होंदा हा की निक्की निक्की डिस्पैंसरियां होंदियां हियां पता गै निं होंदा हा ब्लड टेस्ट कुत्थां होना हा इक्क सूई गरम करनी इंजेक्शन लानै ताहीं उसी बार बार गरम करदे रौह्ना आं भई उस जमानै च ते इस जमानै च बड़ा अंतर आई चुके दा